सेजल कॉऑर्टिनेटर क्वेशन जो किदें आसा तो तितून तुका एक सादो प्रश्न हांव विचारता की हें जें तुवें रिकोडींग केलें सगलें टॅब वापरून जें किदें रिकोडींग केलें त्या बद्दलचें तुजें मत किदें आसा की तुका किदें दिसता हें रिकोर्डिंगाचें फुडें किदें जावचें आनी तुजे हाचेर मत किदें आसा तें तुवें म्हाका सांगचें थँक्यू सर सांगचें म्हटल्यार म्हाजो अनुभव एकदम बरो आसलो की तुमी बरे बरे क्वेशनन्स येयले म्हाका तांकां आन्सरू करपा एकदम बरें दिसलें आमच्या कल्चराचें आशिल्ले एग्रिकल्चरल म्हणजे म्हाका ते तुमची आशिल्ले तेत सगले क्वेशन आसल्या कारणान म्हाका उमेद जाली आनी हांव जें किदें उलयलां तेजेर म्हाज्या आवाजाचो खंयीय बरो वापर जावचो अशी म्हजी अपेक्षा आसा